आज की दिनचर्या में अगर देखा जाए टेक्नोलॉज़ी जो है हमारे यहाँ मूलरूप से यह देखने को मिलता है कि जो पहले काम जो है मैनुअली हो करके आपको दिनभर का समय लगा करके मार्केट में जाना पड़ता था वहाँ से आपको दफ़्तर दफ़्तर घूमना पड़ता था हर क्षेत्र में देखा जाए अगर बैंक का काम है तो आपको जा करके बैंक में पहले लाइन लगानी पड़ती थी फिर इसके बाद आपको फॉर्म पड़ता था वहाँ पर फिर फार्म लेने के बाद फिर टोकन नम्बर लिया जाता था टोकन के बाद अपनी बारी का इन्तजार करने लिए कई घन्टों घन्टों तक बैठना पड़ता था वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी फिर देखा गया कि जब टेक्नोलॉज़ी आ गई मार्केट में तो इससे जो है आदमी का जो है समय बचता है जिससे कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर पैसे का लेनदेन करना है तो आप किसी अपने अकाउन्ट से अपने इन्टरनेट माध्यम मोबाइल के थ्रू जो है या फिर सी एस सी सेन्टर पर जा करके अपने गाँव ग्रामीण क्षेत्र में आप वहाँ से भी ट्रान्सफ़र करा सकते हैं किसी को भेज सकते हैं या फिर आप मँगा सकते हैं और यहाँ तक कि आपको कहीं जाने की अगर जरूरत होती है तो पहले लोग जाते थे रेलवे स्टेशन वग़ैरह पर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी वहाँ नम्बर लगाना पड़ता था फिर भी कितने घन्टे नुकसान करने के बावजूद टिकट नहीं मिलता था लेकिन आज जो है टेक्नोलॉज़ी आने से हमें बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिली है जिससे कि हम तुरन्त घर बैठे ही अपना टिकट बुकिन्ग करा सकते हैं और सब यहीं से बैंक पैसे ट्रान्सफर कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन आज के डेट में तो ऑनलाइन एफ आई आर वग़ैरह भी हो जाता है ऑनलाइन आप पढ़ाई भी कर रहे हैं हर क्षेत्र में जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन जो है क्वेस्चन पेपर कोई सिलेबस वग़ैरह हुआ कुछ भी आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद जो है आप वहाँ से उसे पढ़ लीजिए आपको पूरा प्रीपेरेशन पूरी तैयारी पूरा सिलेबस मिल जाता है और यहाँ तक कि पैसे भी अगर आपको लेने हैं तो पैसे के लिए आपको घन्टों बैंक में नहीं जाना पड़ेगा और कृषि क्षेत्र में की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में भी बहुत टेक्नोलॉज़ी आ गई है इतनी आधुनिक मशीनें आ गई हैं यन्त्र आ गया है जिससे कि कई घन्टों का पूरे दिन दिनभर का काम जो है एक घन्टे आधा घन्टे मिनटों में हो जाते हैं जिससे कि आदमी का समय भी बच रहा है और जिसके कारण जो है आदमी को कम समय में चीज़ों का लाभ मिल रहा है और हमारे ख़ुद के दिनचर्या की अगर बात करें तो हमारी जैसी कृषि है कृषि में हम ट्रैक्टर वग़ैरह पहले बैलों से जोताई होती थी समय लगता था अब जो है आधुनिक मशीनें आ गई हैं टेक्नोलॉज़ी आ गई है जिससे कि अब हमारे कम समय में जोताई हो जाती है फ़सल अगर बीज भी लेना रहता है तो ऑनलाइन जाकर शॉपिन्ग कर लेते हैं जिसके कारण जो है वहाँ से हमें बेनिफिट मिल जाता है समय भी बच जाता है और अच्छी किस्म की उन्नत बीजें भी हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं और दफ़्तर भी दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है यहीं से सारा सब जो है हमें भरपूर अच्छे से जो है यहीं से ऑनलाइन देख करके और सुविधा से अपने ही घर पर ही मिल जाता है और बैंक में पैसे भी लेने के लिए जो है अब लाइनों में घन्टों समय नुकसान नहीं करना पड़ता है और अपना घर पर ही बैठे बैठे सारा सबकुछ जो है ट्रान्सफर भी कर सकते हैं किसी को भेजकर मँगा भी सकते हैं